सवाल काफ़ी अच्छा है और दरअसल में दुनिया का हर एक कोना घूमना चाहता हूँ कोई विशेष जगह नहीं है मेरी बचपन से इच्छा थी पर आर्थिक परिस्थितियों के कारण कभी दूसरे राज्यों में जाने तक में घटना ही आई लेकिन दुनिया का हर एक कोना मैं जा सकता हूँ और सबसे जो ज़्यादा यदि मैं चाहूं तो की यदि मेरी आप तीव्र इच्छा पूछे कहाँ घूमने की है तो मुझे यूरोप की कोई भी देश घूमना मेरे लिए सबसे बेहतर होगा सबसे अच्छा होगा और मैं वहीं जाना चाहूँगा यूरोप के इस्पेन या रूस इन देशों में अभी हाल यदि अभी की आर्थिक स्थितियों में देखा जाए तो मैं नेपाल जाना चाहूँगा क्योंकि भारत की तरह नेपाल भी खूबसूरत है पहाड़ों पे बना है अच्छी वादियाँ है और सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल में है तो मेरी अभी की इच्छा जो है वो नेपाल जाने की है